हा मां अहिड़े बिजनिस जे बारे में ॻाल्हाए रहियो आहियां जेको भव्य आहे उहो बिजनिस आहे सभिनि खां सुठो ऐं सस्तो असांजो नाश्ते जो कम उहो असांजे शहर में सुठो ऐं जाम हलंदो आहे पकौड़ा ब्रेड ऐं दाल पकवान सॼो ॾींहुं धूम लॻी पई हूंदी आहे ग्राहकनि जी आव जाव वीह वीह ग्राहक ऑनलाइन वेठा हूंदा आहिनि लाइनूं लॻाए करे इहो धंधो घटि मूड़ी में ऐं सुठे नफ़े में थींदो आहे इनजे करे मुंहिंजी सलाह इहा आहे कि इहो धंधो हर हिक सिंधी खे करिणो खपे इन धंधे में घटि मूड़ी आहे नफ़ो वॾो आहे टीह टका लाॻत आहिनि ऐं सतरि टका कमाई आहे पकौड़ा ब्रेड ऐं दाल पकवान दाल पूड़ी संबोसो छोलनि में कचौड़ी छोलनि में खाली चटिणी ते ज़ोर ॾियणो आहे चटिणी